हमर भारतके सभसँ पहिलका संस्कृति ई बा कि सभके इज्जत दियौ आओर लिय इहाँ बच्चासँ ले के सियान तक एक दोसराके हमर भारतके संस्कृतिमे इज्जत देला आओर लेला अइ सभ चीजके हमरा सभके कभी नहि भूलैके चाही कै लए कि बहुत पुराना संस्कृति बा इहाँ हमरा सभके संस्कृतिमे बिहारमे माँ जानकी स्थान के मन्दिर भी होलऽ जैसे गौतम बुद्धके मन्दिर होइ ई सभ हमार पुरान संस्कृति बा अइ सभ चीजके याद रखैके चाही लोकके ई सभ बुझैके चाही कि ई हमर पुरान संस्कृति बा ई सभसँ